हां एह् चीज ऐसी अक्सर होंदी एह् मेरै कन्नै निं होंदी इ'यां बुरा निं मनना व शायद जम्मू आह्ला बंदा कोई बी साढ़ा जे ऐंड़ के दा बंदा बाह्र जा तां कुसै सामनै होग जां न होग पर एह् अक्सर एह् चीज सुनने आई जंदी एह् चीज क्योंकि बंदे पुच्छदे निं जे केह् कुत्थें क्या नाम ऐ जां केह् अगर तुस जम्मू कश्मीर दे न उं'दी थोड़ी गल्त भावन होंदी जम्मू कश्मीर बंदैं कन्नै पर ओह् सोचदे के शायद बाह्रे बंदे इ'यै सोचदे के शायद जम्मू कश्मीर दे न तां ऐह् बी ठीक निं मतलव साढ़े हिन्दोस्तान दे खलाफ न एह् शायद पाकेस्तान दे स्पोर्टर होन एह् सोच होंदी उं'दी मैक्सिमम एह् सोच होंदी बंदें दी इ'यां जैदातर लग्गेआ असें होर तुसें कोई पुच्छग हां जी फिर ओह् बंदे नांऽ पुच्छदे के नांऽ केह् ऐ शायद उ'नें गी लगदा होऐ किश एह् चीज अक्सर केईं बारी लग्गियां असेंगी